पौधा उगाबयमे बालू मिट्टीके प्रयोग बहुत लाभदायक मानल गेल अछि पौधासभके खाद लेल जे छै से बालूके माटि छै सेहो बहुत नीक होइत अछि आ पौधाके जे छै से उगबयके लेल डी पी ए यूरिया पोटाश जे छै से खाद बहुत नीक होइत छै आओरो एहिमे जे छै से